गोदोथ' बिदि नङामोन थोरसि ल'था सुनाय मानाया माबा माइ जिगाबफोरजोंबो मानजियोमोन हाग्राफोरखौबो लाना मानजियोमोन ओमफ्राय मानजिनायाबोथ' साफोन बायदिसिना गैयामोन हाथ'फ्लाजोंनो मानजियोमोन नाथाय नै नेम जाबाय नालाय थोरसि बेफोर बुस्थुआथ' गैयामोन दासो नै गोदान गोदान ओंखारदों साफोन बायदि साफुन ओंखारदों थोरसि मानजिग्रा मानजिग्राबो मा होनो आं मिथिलायलांला बेखौबो साफुन मानजि थुरसि मानजिग्रा बुस्थुबो ओंखारबाय साफुनबो ओंखारबाय फेना बायदिसिना ओंखारबाय बिदिनो ओंखारलाय लांबाय दाना दानिजोंसो गोदोनिखौथ' गारबाय दानिजोंसो सोलिबाय गाव गावनि थुरसि ल'था सुनाय साफ सिखोन लाखिनाय गाव गावनि

सोलिनांगौ सुनांगौ मानांगौआ गाव गावनि साफ सिखोनजों सोलिनो बयबो माने सोलिबाय गोदोनि बायदि नंला दा बेफोरबादि जाबोबाय आरो दा साफ सिखोन बोथोर जाबोबाय सोलिनायाबो साफ सिखोनै सोलिनांगौ जाहैबाय गोदोनाथ' बिदि नङामोन बुस्थुफ्रानो गैजोबामोन नालाय दासो बायदि रखम ओंखारबोबाय बायदिसिनाजों सुनो मोनबाय दा साबसिन जाबाय सोलिनायफ्रा